खेल हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण हैं खेल बच्चे की खेल बच्चों की स्वाभाविक क्रिया है विभिन्न विभिन्न विभिन्न आयु वर्ग के बच्चे विभिन्न प्रकार के खेल खेलते हैं विभिन्न प्रकार के खेल बच्चे के सम्पूर्ण विकास में सहयोग होते हैं खेल से बच्चों का शरीरिक विकास ज्ञानित्मक विकास सरमात्मक विकास सामाजिक विकास एवं नैतिक विकास को बढ़ावा मिलता है लेकिन तू अभिभावक को भी राजू राजू पान भण्डार के प्रति नरमात्मक विभिन्नता एवं अन्य क्रिया कलापों के ने पूरी तरह से प्रभावित किया है यह शिक्षक और माता पिता खेल के महत्वपूर्ण को समझाता है खेलों के पकारों में खेले जाने वाले सब सरक्षकनात्मक खेल काल्पनिक खेल और नियामाजित खेल शामिल होते हैं खेलों में सँस्कृति विभिन्नताएँ भी देखी जाती हैं खेल से मनुष्य की मनोवैज्ञानिक ज़रूरी ज़रूरत पूरी होती है तथा वहाँ मनुष्य को सामाजिक कौशलों के विकास का भी अवसर देती है पयोजो प्रयाजो के अनुसार खेल बच्चों की मानसिक क्षमता के विकास में भी एक बड़ी भूमिका निभाती है पहले चरण में बच्चों बच्चा वस्तुओं के साथ प्राप्त करने का कार्य चालक करति करने का प्रयास करता है दूसरे चरण में बच्चा काल्पनिकों का रूप देने के लिए वस्तु को किसी प्रकार प्रतीक के रूप में प्रयोग करता है करने लगता है अन्तिम चरण में सात से ग्यारह वर्ष के काल्पनिक भूमों भूमिकाओं के खेलों की तुरन्त तुलना में बच्चा नियमबद्ध खेल या लग जा रहा है खेलों के खेलों से क्षमता व स्कूल सम्बन्ध सोशल सोशलों को विकास होने में मदद मिलती है जटिल भूमी भूमियों भूमिकाओं वाले खेलों में बच्चों का अपने व्यवहार को संगठित करने का बेहतर व सुरक्षित अवसर मिलता है वास्तिक स्थिति में नहीं मिल मिलता है इसी तरह खेल बच्चों के लिए निकट विकास का क्षेत्र बनता है स्कूल स्थिति की तुलना हमें खेल के दौरान बच्चे की एक एक्रन्तित सम्पत्ति अभी उपस स्थल पर काम करने की खेल में बच्चों की बच्चों की नई विकास क्षमता पहले उभरकर आती है खेल नाटकों में बच्चे हम बच्चे अपने आन्तरिक विचार के अनुसार काम करते हैं और मूर्त रूप में दिखने वाले वस्तु से बन्धन नहीं रहते हैं यही उसमें आत्म चिन्तित वह विचार करने की तैयारी होने लगती है यहाँ लेखन की तय भी तैयारी हो होती है क्योंकि लिखित रूप से शब्द वस्तु जैसे नहीं होते हैं उसके विचार का प्रतीक होता है जितनी बच्चे खेल क्यों खेलते हैं बच सभी बच्चे खेल खेलते हैं यदि बच्चे मिलकर चुपचाप बैठ रहे हैं और कुछ भी न करे तो आपको आश्चर्य नहीं होगा अगर कोई बालिका अकेली भी हो तो तब भी वहाँ कुछ न खेले कि खेलने के लिए ढूँढ ही लेती है ल केवल बच्चे ही नहीं भी खेलते हैं कुछ उदाहरण हैं तीन वार्षिक अभिनय बच बगीचे में टहलते हुए पौधे में पानी देना पहली ता है वहाँ को जमीन से थोड़ा ऊपर उठा कर घास पर गिरते हुए पानी को ध्यान से देखता है फिर वहाँ पाइप के अन्तिम छोर का वो एकान्तृत होकर देखता है और उसमें अपनी ऊँगली डालता है और उसमें पानी और चारों और फव्वारा की तरह गिरने लगता है पाइप से निकला हुआ कुछ पानी उसके ऊपर और कुछ पौधे पर गिरता है कुछ देर बाद विभिन्न अपनी ऊँगली बाहर निकालकर वहाँ फिर अभाविस वापस पाइप के मुँह में डाल देता है अगले दस मिनट तक वहाँ इसी प्रकार क्रिया में रहता है